جی ہلو و علیکم السّلام جی ہاں میں ذاکر حُسین لائبریری سے بول رہی ہوں اچھا کون سی کتاب چاہیے آپ کو یہ کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن آپ کو یہی کتاب کیوں چاہیے اِس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں آپ اُن سے بھی استفادہ لے سکتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس دینی کتابیں بھی ہیں ہر طرح کی لٹریچر کی کتابیں موجود ہیں ناول ہیں نظم و نثر کی کتابیں ہیں جن سے آپ استفادہ اُٹھا سکتی ہیں جی بالکل ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں اور ہم تو یہ بھی چاہیں گے کہ آپ ہماری لائبریری میں آ کے پڑھائی بھی کریں یہاں پہ بہت اچھا پُر سکون ماحول ہے آپ ہماری کتابوں کے بجائے اپنی نصبی کتابیں بھی پڑھ سکتی ہیں اُن کا مطالعہ کر سکتی ہیں اِس ماحول میں ہم اسٹوڈینٹس کو فری وائی فائی پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا بھی رہے گا جی بالکل ہمارے یہاں ہر موضوع پر کتابیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں جی یہ کتاب تو موجود نہیں ہے لیکن آپ ہمارے یہاں پہ آڈر دے سکتی ہیں ہم اِس کتاب کے لیے آگے بات کرتے ہیں اگر مل جائے گی تو اچھا ہے اِس کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں آپ ایک بار آ کے دیکھیے ہماری لائبریری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے لائق کی کون سی کتابیں یہاں مل سکتی ہیں ہاں یہ کتاب ہمارے یہاں موجود ہے اور آپ جلد سے جلد آ کے لے لیں کیونکہ اِس کی کم ہی کاپی موجود ہے

جی ٹھیک شُکریہ لائبریری کی ٹائمنگ صُبح دس بجے سے لے کر شام چھ بجے تک ہے ٹھیک ہے شُکریہ